ہمارے گھر اور ہمارے خاندان میں کھانا پکانے کا ایک خاص روایتی طریقہ ہے وہ برسوں سے چلا آ رہا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے گھر کی عورتیں باورچی خانہ کو اچھی طرح روزانہ صاف صبح صاف کرتی ہے اور پھر صبح صبح چولہے کے ارد گرد اور چولہے میں چکنی مٹی کا لیپ لگاتی ہے پھر پکوان کے لیے جلاون لے کر آتی ہے اور برتن وغیرہ سارے سامان کو چولہے کے پاس لا کر رکھتی ہے پھر جب سب کچھ تیار ہو جاتا ہے تب بسم اللہ پڑھ کر چولہے میں آگ لگاتی ہے اور کھانا پکانے کا آغاز کرتی ہے اسی طریقے پر کھانے پکایا جاتا ہے اور ہمارے گھر میں دوپہر کے کھانے کا وقت ہے وہ عام طور پر جب س لوگ ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں تب دسترخوان لگا کر کھانا کھاتے ہیں وہ وقت تقریباً دو بجے کا ہوتا ہے اسی طرح رات کا کھانے میں بھی ہم عشاء کی نماز کے بعد ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں ہم کھانا کھانے کے لیے اسی وقت کو مناسب سمجھتے ہیں